پہلے کی جو فلمیں ہوا کرتی تھیں وہ بےحد دیکھنے کے لائق تھی اور اس فلموں کے اندر بہت ساری چیزیں نصیحت کی ہوا کرتی تھی اور جو ہوا کرتی تھیں وہ واقعی سچ ہیں اور اب کے زمانے میں جو فلمیں چل رہی ہیں اس کے اندر غیرموسیقی زیادہ ہے ناچ گانے تماشہ وغیرہ زیادہ ہے آج کے فلموں سے بچے بگڑ رہے ہیں اور پہلے کی جو فلمیں تھیں وہ کافی بےحد ٹھیک تھی